स्कूल और क़ॉलेजनि में खेलनि खे बढ़ावो ॾियण जे लाइ सरकार इलाही योगदानु करणु खपेन जीअं की हू ॿारनि जे लाइ वीमो कराइणो खपे अॻिते उन्हनि खे कोई बीमारी थिए या कुझु थिए त उन्हनि जी पढ़ जे लाइ आरोग्य योजनाऊं करण चालू करिणी खपेनि और सरकार घणा ई कम ॿिया बि कयन जीअं न्याणियूं आहिनि त उन्हनि जो बि कारज जे लाइ बि चङा उन्हनि खे कम कराइणा खपेन जीअं योजना कोई न कोई चालू करिणी खपेन त उन योजना जे करते उन मतिलब उन्हनि चङा ई योजना चालू बि कयी आहे जीअं जीअं असां चई सघंदा आहियूं परिसमापन क्षति मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जीअं प्रधानमंत्री चालू कयी आहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्यु वीमा मान हानि मामला इहे बि चालू कयी वयी आहे त सरकार चङियूं योजना चालू बि करे थो पियो ऐं चङियूं कुछ उन्हनि खे नई चालू बि करणु घुरिजे जें सां सभिनि जो भलो थिए